हाँ मुझे पाँच संख्या याद है पच्चीस हजार दो सौ साठ दस हजार पान सौ पचपन छे हजार सात सौ बारह पंद्रह हजार छे सौ पच्चीस बीस हजार सात सौ बारह